भारतमऽ पिछला किछ दशकमऽ बहुत सारा नया नया नोकरी सामनेमे आयलैए जेना टेक्नोलॉजी खास कए के इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी काफी आगाँ बढ़ि गेल छै आब बहुत सारा मोबाइल खास कए कऽ बढ़लयहें तऽ अप्लीकेशन साथ साथ बहुत आबि गेलैहें तऽ सॉफ्टवेयर इण्डस्ट्री के बहुत विकास भेल छै आ ओइसँ जुड़ल बहुत सारा रोजगार से बढ़लैहें साथमे एतेक टेक्नोलॉजी के आगू विकास से किछ किछ अनकन्वेंशनल करियर वला से एलैहें जे आइकालि युवाके काफी प्रेरित कए रहल छै जेना यूट्यूबर भए गेल आइकालि यूट्यूब पर डिफरेण्ट सारा कन्टेन्ट के डिफरेण्ट सारा चाहे नॉलेज से जुड़ल होए मस्ती से जुड़ल होए गीत सङ्गीत सँ जुड़ल होए कॉमेडी से ही मनोरञ्जन से जुड़ल होए बहुत सारा वीडियो बनाएल जाइ छै इवेन अहाँ कतेक सारा महिलाके ऐ मे देखबै शामिल भेल जे अपन खाना खजाना टाइप के एहन चैनल खोजने छै जतऽअपन खानाके वीडियो देखाबय छै आ बताबय छै व्यञ्जन बनबय के तरीका जे बहुत मददगारो छै बहुत सारा महिला ओकरा रेफरेन्स लेलक आ देखलक आ सिखलक हमहुँ बहुत सारा खाना बनेनाइ ओहिसँ सिखलौंहें तकर बाद आइकालि बहुत सारा मेकअप टिटोरियल महिला से बनबै छै देखै छियै तऽ घर बैठलो जे महिला सब बाहर नोकरी नइँ कए सकैए अगर ओइ सबमे निपुणयऽ तऽ ऊ खाना बना कए डालि सकैए वीडियो साथमऽ मेकअप टिटोरियल सजयके क्षमता लगभग सब महिला सजय लए जानय छै लेकिन देखबै लए सबके नइँ आबै छै तऽ जकरा ई देखबै लए आएल ओइ चीजसँ आगू निकलि गेलय आ बहुत सारा आइकालि नया जमानाके महिला ई सब करऽ लागलयऽ इवेन कतेक सारा लड़को खानाके वीडियो बनेलक अपन ट्रेवलिंग के वीडियो बनेलक जे देखेलक जे अहिसँ लोकके आसानी होइ छै जानकारी अगर अहाँ दै छियै कतउ ने कतउ अहाँ जानकारी पास करै छियै ई सब प्लेटफॉर्म सँ चाहे ओ कंटेंट क्रियेटर हुए ट्रेवलर हुए या मनोरञ्जनके वीडियो बनबय छियै खानाके वीडियो बनबै छियै एइसे अहाँ जानकारी पास करै छियै आ समाजके अहाँ आगे लए जा रहल छियै तऽ ई सब करियर आइकालि क्षेत्रमे जे छै रोजगार आइकालि नया जमानाके युवाके खूब पसन्द छै किएकि अहाँ घर बैठल कामो कए सकै छियै साथ मे नया नया तरहके जगह घूमि सकै छियै एक्सप्लोर कए सकै छियै ऐ मे नया जानकारी अनुभव लए सकै छियै तऽ ई चीज देखै छियै जे यूट्यूब अहाँके दोसर बात जेना कि हम जेना कॉमेडियन सब छै आइकालि स्टेन्डप कॉमेडियन बहुत चललैहें तऽ ई सब चीज आइकालि के भारतके आधुनिक जीवनमे होइ छै आ भारत युवा अपन आधुनिक जमानामे पैसाके साथ साथ मनोरञ्जन से खोजै छै आ कनी जल्दी सफलताके माध्यम से खोजै छै जे ओतेक नीक नइँ छै तबो एगो तरीका जरूर छै देखै छियै समाज चलि रहल छै नया जमानाके साथ चलैए पड़त